में करन कुमार रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला ते अज्जै दा सोआल जेह्का मिगी पुच्छेआ गेदा की थोह्ड़े ग्रांऽ बिच जेह्कियां ट्रेवल एजेंसियां जां एजेंट क्या तुस उं'दे कोला अवेयर ओ ते जेकर एह् ओ तो ओह् किस स्हाबै दियां कंपनियां न ते तुसें गी किस स्हाबै दियां गाईड करदियां ते सब तू पैह्लें में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां इक साढ़े ग्रांऽ बिच बहुत गै जैदा मतलब ट्रैवल एजेंसियां पाई जंदियां कि कटरा खेत्तर लगभग कोल गै सत्त किलोमीटर जां अट्ठ किलोमीटर साढ़े कोल कटरा ऐ ते कटरा बिच तुसेंगी पता होनी कि ट्रैवल एजेंसियां बहुत जैदा क्योंकि टुरिस्टें दा औना इत्थै बहुत जैदा लग्गे दा रौंह्दा ते ट्रैवल एजेंसियें दी इत्थै कोई कमीं निं ऐ ते ओह् ट्रैवल एजेंसी बी बड़ी स्हेई न तुसेंगी हर चीज़ें दा गाईड करन अपने एरिया दा ते एह् सब लोकेशन देनी उ'नें अपने एरिया दे बारे च सनाना उ'नें कुस कुस जगह् उं'दा टूरिस्ट प्लान होंदा जां केह् केह् सुविधा होंदी होंदी केह्ड़ी केह्ड़ी लोकेशनां न केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् तुसेंगी ओह् घुमाई सकदे अपने एरिये गी छड्डियै बाह्र दा प्लान बी बनांदे कि जि'यां कि फैमलियां औंदियां फैमलियां जंदियां ते फैमिली कुतै टूर पर जंदियां ते बड़ी बड़ी उं'दे कोल ऐसियां लोकेशनां न तुसेंगी ओह् फुल्ल अवेयर करदियां न ते साढ़े कोल बड़ी ऐसी जगह् न जि'यां कि सबतूं पैह्लें जेकर ठंडे लाकै दी गल्ल करो ते पत्नीटॉप नत्थाटॉप ऋीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग जां बगैरा बगैरा बड़ी ऐसी जगह् न जेह्के ठंडे एरिये दे बंदे आइयै ट्रैवल करदे न ओह् कोह्दे थ्रू आइयै ट्रैवल करदे न ट्रैवल एजेंसियां ट्रैवल एजेंसियें दे थ्रू ओह् जेह्के ट्रैवल करदे ते उं'दे कन्नै जेह्के एजेंट गेदे होंदे ओह्बी बड़ी जादा गाईड करदे बंदे गी पेशन नै नी बंदे गी बड़े स्हेई तरीकै कन्नै पेश आई सकदे न कोई कुसै कन्नै कोई लड़ाई झगड़ा निं करी सकदे जां कोई कुसै गी बिल्कुल प्यार कन्नै ओह् साढ़ी सनांदे की के इस स्हाबै साढ़ा एरिया बगैरा बगैरा असेंगी केह् केह् सुविधा इत्थै थ्होई सकदी ऐ ते अपने लोकल एरिया दी गल्ल करां अगर ते असेंगी ओह् उत्थै बी बड़ी सुविधा प्राप्त करनियां जि'यां कि साढ़े इत्थै आई गेआ सियाढ़ बाबा सूला पार्क नौ देवियां बगैरा ते इस जगह् पर ओह् असेंगी घुमाने पर लेई जंदे न ते उं'दा जेह्का कोम्बो पैक होंदा मतलब कि उं'दा जेह्का खर्चा होंदा ओह्बी बड़ा नॉर्मल बजट बिच होंदा की बड़ा जादै हैवी बजट बिच निं ऐ ओह् ते अपने एरिये गी छड्डियै बाह्र जंदे मतलब कि अपने स्टेट दे बाह्र लेई जंदे जि'यां कि पंजाब अमृतसर बगैरा जलंधर बगैरा दिल्ली बगैरा जाना होऐ ते ओह् तुस उ'नें ट्रैवल कंपनियें गी ट्रैवल एजेंटें गी सनाई सकने की असें उत्थै जाना ते ओह् असेंगी बजट सनांदे साढ़ा कि अस उं'दे कन्नै जाई पान जां नेईं जाई पान ओह् अग्गें साढ़े पर डिपैंड ऐ कि अस जन्ने जां नेईं जन्ने ते जेकर इं'दी कंपनियें दी गल्ल करै ते कोई जायज गै पैसे लैंदे ते जैदा पैसा नेईं लैंदे न ते बहुत अवेयरनेस बंदे गी दिंदे न ते बड़ी शैल कंपनियां न एह् कोई एह् निं आक्खी सकदा ऐ कि इं'दे बिच एह् ऐ की असेंगी नेईं घुमांदे जां नेईं जेह्की फैस्लिटी दिंदे इं'दे कोल अपनियां गड्डियां न अपना सबकिश ऐ अपना लाईसेंस बी इं'दे कश हैन ते इं'दे कश गड्डियें दे डरैवर बगैरा सबकिश हैन ते बड़ी शैल सुविधा दिंदे न एह् में आपूं इक बार गेआ इं'दे कन्नै अमृतसर ते अपने कोलै दा गै में ट्रैवल एजेंसी कन्नै गल्ल कीती दी ही ते उं'दा एजेंट बी गेदा हा ते मेरी फैमिली बी गेदी ही ते अमृतसर गेदे हे अस गोल्डन टैम्पल ते उ'नें असेंगी बड़ा जैदा गाईड बी कीता कि इत्थै फलानी फलानी चीज ऐ फलानी फलानी किश ऐ ते उत्थै असेंगी सुविधा बी सनाई कि तुसेंगी केह् केह् सुविधा थ्होई सकदी ऐ जां थुआढ़े रौह्ने दा ठिकाना जां थुआढ़े खाने पीने दा ठिकाना तुसेंगी कुत्थै लब्भी सकदा ते बड़ा जैदा ओह्दे कन्नै मज़ा बी आया असेंगी साढ़े कन्नै फुल एंड बीहेव कीता उ'नें मतलब कि शैल बीहेव कीता साढ़े कन्नै ते अस ओह्दे कशा कोई नराज निं ऐ ते ओह्दे बाद भी अस गे इत्थां बाघा बॉर्डर ते बाघा बॉर्डर ते उ'नें असेंगी सनाया कि इत्थै केह् केह् चीज ते केह् केह् सुविधा ऐ असेंगी जां इत्थै केह् केह् होंदा इत्थै परेड होंदी जां केह् होंदा फलानी फलानी जगह केह् होंदा सब सनाया भी ओह् उ'नें असेंगी बड़ी जगह् घुमाया

ते में एह् दस्सना चाह्न्नां कि इत्थै दी जेह्की ट्रैवल एजेंसियां न बड़ी स्हेई न ते अस इं'दे कशा बी सैटीसफाई न ते कोई एह्दे च नराज़गी निं ऐ की एह् साढ़े एरिया कशा जैदा पैसे लैंदे जां नेईं लैंदे नेईं इन्ने गै पैसे लैंदे जि्न्ना साढ़ा बजट ऐ ते बजट दे स्हाब कन्नै इं'दा प्लान होंदा ते ते जित्थै अस इ'नें ई आखन उत्थै एह् लोकेशन दस्सदे असें गी ते फलानी फलानी लोकेशन ते हून सनाओ कुत्थै जाना चाह्न्ने तुस ते अस उस स्हाब कन्नै प्लान करने जिन्ना साढ़ा बजट ऐ ते ओह् असेंगी फलानी फलानी जगह लेई जंदे न जित्थै असेंगी मन करै ते बहुत जैदा अच्छियां कंपनियां न एह् ते सबतूं जैदा मेन ऐ ते जि'यां की कटरै दी जगदम्बा ट्रैवल एजेंसी ऐ जां जोगिंदर ट्रैवल एजेंसी सबतूं फेमस ते जां सब तू परानियां न एह् ते इं'दे कश बड़े ऐसे स्हेई स्हेई एजेंट न जेह्के बंदे गी बहुत जैदा गाईड करदे बहुत जैदा नर्म सुभाऽ बंदे कन्नै गल्ल करदे जां बंदे कन्नै पूरा डील करदे की उ'नें केह् केह् सुविधा प्राप्त करनी जां बंदे कन्नै आपूं बी जंदे ते उ'नेंगी सनांदे एरिया दे बारे ई ते जेह्के होर बी बड़े सारे ऐसे न जिंदे' कशा अस बड़े सैटिसफाई आं परानी परानी जेह्की ट्रैवल एजेंसी न कटरै दियां ते अस सैटिसफाई आं